मुझे समाचार पत्र में दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका यह दो ही पढ़ता हूँ इसके अलावा ब्लॉग वगैरह है यह मैं नहीं देखता और मुझे इसलिए पसंद है कि हमारे देश और प्रदेश की जो भी न्यूज़ जाती है वह इस से पूरी हमारी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती की बीच में क्या चल रहा है राज्य में क्या चल रहा है अपने जिले में क्या चल रहा है इसलिए यह पसंद है